अपन बिहारमे ई भेलै जे अहाँके सभसँ पहिले छठि हम धूमधामसँ पूरा मनबैत छी दुर्गा पूजासभ मनवा मनायल जा रहल यए एकर सांस्कृतिक इतिहास जे देखबैए जे आ भूगोलसँ जे ओकर जे कोना अहाँके अथि भेलैए जे पी आंदोलन जे पी आंदोलनमे पूर्वी चंपारणमे भऽ गेलै पूर्वी चंपारणसँ जे छै अहाँके ई यूनिवर्सिटी रहै बिहारके जे संस्कृति अथि विद्यालयसभ से प्रथम ओतैहेसँ निर्माण विद्यार्थीके भऽ भेल छै भार बिहार जे छै उत्तरमे उत्तरमे नेपाल छै एहिसँ जे छै प्रभावित बिहारके संस्कृति जे छै बहुत तरहसँ जे छै मनायल जा रहल छै जाहिमे हम देखैत छियै जे पी आंदोलनमे जे छै अहाँके बहुत तरहसँ पूर्वी चम्पारण पश्चिमी चम्पारण चम्पारण आओर जहाँ तक रहलै मिथिलाञ्चल तक जे पी आंदोलन भेलै पूरे बिहारमे भेलै झारखंडके निर्माण दू हजार ईस्वीमे कयल गेल छलै जे मिथिलाके हेबाक छलए से नहि भए कऽ झारखंड निर्माण भल भेल भेल एकर बाद जे हम देखै छी सांस्कृतिक इतिहासमे जे बिहारमे अहाँके जे बहुत तरहसँ हम जे छै दुर्गा पूजा आ ईसभ मनाबै छी ओकर बाद जे हम मनबै छी